हैलो तुसी परमंडल दे रौह्न आह्ले ओ में तुस में सुनेआ परमंडल बड़ी शैल जगह ऐ ते घूमन आना हा असें ते में थुआढ़े कोला पुच्छना हा कि किन्ने मंदर न कुत्थें मतलब कनेहा ऐ उत्थूं दा वातावरण ते कनेह् लोग उद्धरा दे

हां चंगा ऐ ते फिर इत्थें आने दा आने दा रस्ता कि'यां मतलब कुत्थुआं बस थ्होंदी ऐ एह् अच्छा अच्छा ते गड्डी शड्डी आंदी ऐ गड्डी शड्डी अपनी आई जंदी ऐ रोड़ उप्परा रोड़ बने दा सुनेआ अच्छा चलो अच्छी गल्ल ऐ अच्छी गल्ल ऐ चलो आह्गे लागे चक्कर अस लागे हां ठीक ऐ